मैं मेरी पढ़ाई के कारण मेरा गाँव छोड़ के शहर में आई हूँ जब भी मेरी छुट्टियाँ होती हैं मैं मेरे घर जाती हूँ घर वालों से मिलने जाती हूँ दोस्तों से मिलने जाती हूँ या जब मेरी छुट्टियाँ होती हैं तब मैं बाहर घूमने जाती हूँ क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक है तो मैं जब भी छुट्टियाँ आती हैं नई नई जगह नए नए शहर जाना पसंद करती हूँ और ज़्यादा समय मैं मेरे घर परिवार के साथ बिताना पसंद करती हूँ इसलिए मैं मेरे गाँव जाती हूँ